जी सर बताइए जी सर बताइए जी सर येस सर मैं अभी थोड़ा सा एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहा था क्रिकेट में सर येस सर मैं डिफेंस सीखने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ सर

येस सर मुझे दोनों येस सर मैं डिफेंसिव भी खेल रहा हूँ लगातार सर डिफेंसिव की टेक्निक को इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ सर मगर शायद आपने आज मुझे देख लिया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अग्रेसिव शॉट्स भी खेलने की कोशिश कर रहा था सर जी सर जी सर मैं डिफ़ेंसिव टेक्निक पूरी तरीके से एक मंथ तक सीखूँगा जी सर मैं जी सर मैं डिफेंसिव जी इसको रेड बॉल क्रिकेट में पूरे तरीके से खेलने की कोशिश करूँगा जी सर मैं डिफ़ेंसिव टेक्निक को अपनाने की पूरी कोशिश करूँगा सर क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि ये डिफेंसिव स्किल को कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ जी सर हम आपको कल अपने यहाँ के क्रिकेट मैदान में सर अपने कोच के साथ मिलेंगे जी सर जी सर और डिफ़ेंसिव टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बता सकते हैं सर

जी सर डिफेंसिव सर मैं पहले रेड बॉल क्रिकेट से खेलना चालू कर सकता हूँ या फ़िर मुझे वाइट बॉल क्रिकेट खेलना पड़ेगा

जी सर जी सर धन्यवाद सर